हलो क्या आप ट्रांसपोर्ट से बोल रही है अच्छ अच्छा हाँ हमें आपकी गाड़ी चाहिए था तीन दिन के लिए तीन दिन बाद चाहिए तीन दिन बाद चाहिए हमें स्कूल के बच्चों को कुछ यात्रा करने मे साइट जर्नी के लिए ले जाना है तो उसक लिए चाहिए तो क्या आप तीन दिन के लिए फ्री होंगे पचमढ़ी जाना है और उसमे पंद्रह बच्चे हैं हमारे स्कूल के और उस आपकी गाड़ी में सारी सुविधाएँ है अच्छ अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ और इसमें लायसेंस वगैरह एनसोरेंस सारे हैं कि नहीं इसमें गाड़ी में अच्छा अच्छा तो इसका तीन दिन का चार्ज कितना लगेगा अच्छा अच्छा तो इसमे कम नहीं होगा क्या ये तो थोड़ा ज्यादे चार्ज हो रहा है सर अच्छा अच्छा पर ये थोड़ा ज्यादे हो रहा है मतलब थर्टी थाउजेंड ज्यादे हो जाएगा इसमें आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा आप आपके सर से बात कर के बताइये कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादे चार्ज है इसमें क्या है बच्चे उतना पैसा नहीं कर पाएंगे कॉन्ट्री हाँ हाँ बिल्कुल थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि ये चार्ज थोड़ा ज्यादे है क्या है सभी बच्चे ये पैसा कलेक्ट करके देने वाले हैं तो इतना मतलब पैसा जमा नही हो पाया है थोड़ा आप कम करिये क्योंकि दूसरी गाड़ी वाले थोड़ा कम कर रहे हैं पर आपकी गाड़ी का नाम सुना था जो थोड़े अच्छी है इसलिये मैने सोचा आपको कॉल करूँ आप बताइएगा अगर थोड़े कम हो पा रहा हो तो हाँ हाँ ठीक है आप करवाइए ठीक है और जैसा भी होता है मुझे कॉल करिएगा नहीं उसके पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कम कर रहे है है या नहीं कर रहे है कैसा क्या है ठीक है फिर कितना कम कर रहे है या नहीं कर रहे तो मुझे अ पता हो जाएगा तो फिर मैं भी श्योर हो जाऊंगी ठीक है